जब भी समुदायमे ग्रामीण क्षेत्रमे जब भी खेलके आयोजन करलऽ जाइ छै बड़ऽ बड़ऽ लेवलपर खेल या फिर छोटऽ छोटऽ लेवलपर बड़ऽ लेवल मतलब कि जेना जिला स्तरीय खेल भेलै या गाँव स्तरीय भेलै ब्लॉक स्तरीय भेलै अगर एहि लेवलके भी या बड़ऽ लेवलके या छोटऽ लेवलके भी खेल आयोजन करलऽ जाइ छै तऽ ओहिमे बढ़िचढ़िकऽ गाँवके लोक ग्रामीण क्षेत्रके जे भी बच्चासँ लऽ कऽ बूढ़ा तक सब अपना जे छै योगदान दै छै ओहिमे कोइ पिछु नहि हटै छै सभ अपना योगदान दै छै आओर चाहे पइसासँ योगदान हुअए या फेर पइसा रुपैआसँ योगदान हुअए या फेर अपना शरीरसँ योगदान हुअए बढ़िचढ़िकऽ योगदान दै छै आओर सपोर्ट करै छै कि क्षेत्रके खेल छै खेलके बढ़ावा मिलै खेल क्षेत्रके जे छै खिलाड़ी छै ओकरा बढ़ावा मिलै ओहि आओर ओ ज्यादे अच्छासँ अपना खेलमे अपना जइसँ योगदान दिअऽ पड़ै ताकि ओकरो भी फ्यूचर जे छै बढ़िआँ हुअए आओर हमरो सबके जे छै हमरो सबके नाम हेतै इएह लेली जे छै सबकोइ कन्ट्रीब्यूट करै छै कि खेलसँ स्वास्थ्य बढ़िआँ रहै छै आओर आसपासके माहौल भी बढ़िआँ रहै छै चाहै छै सबने कि हमरा आसपासके लोकोके हमरा ग्रामीण क्षेत्रके खेलमे ज्यादा योगदान रहै एहिलेली सबकोइ कन्ट्रीब्यूट करैलए चाहै छै एहिमे सबभी अपना अपना जे छै बहुत अच्छासँ राइ दै छै